हम एक चित्रकार छी हमरा हर तरहके चित्र होइय मिथिला पेन्टिंग भी बनाएल होइया आओर चीज सब बनाएल होइया अहाँ जे कहब से हम बना देब हमरा एक गुरु छलय ओकर नाम छल हन आलोक मिश्रा ओ बहुत अच्छा बहुत संस्कारी बहुत सुशील इन्सान छलथि हन ओ बहुत नीक से हमरा हाथ पकड़िके इंक पकड़िके सिआही पकड़िके हमरा लिखबै छलखिन हमरा अच्छी तरह से बैठाके प्यार से देखाबै छलखिन हाथ पकड़िके एना बनाउ एना बनाउ एना कऽ दियौ एना कऽ दियौ सबकिछु हमरा जे छै ने से बहुत अच्छी से हमरा समझाबै छलखिन हमर गुरु महान छलखिन हमर गुरु जे छलखिन अच्छी तरह से हमर शिष्ट छलखिन हमरा से बहुत बहुत मानै छलखिन हन से हमरा हाथ पकड़ि पकड़ि कऽ पेन्टिंग सिखेलखिन तऽ हम हुनके हुनर से हम सीख गेलहुॅं हन आब हमरा अच्छी तरह से थोड़ा बहुत बहुत तरहके हमरा पेंटिंग आबि रहल यऽ होइया जे कहब से हम मिथिला पेंटिंग भी पारि देब आओर जे चित्र कहब फोटो वगैरह आदमीके फूल को भगवान को जे अहाँ कहब हम ओ बना देब अच्छी से गुरु हमरा सीखेने छथि आओर किछु नहि जे अहाँ कहब हम मैथिली मैथिली भाषा बजै छी मैथिली मिथिला पेन्टिंग भी बना सकै छी ओइके लेल अहाँ जे कहब और धन्यवाद